तुसें पुच्छेआ ऐ की जे एलपीजी गैस सिलेंडर जिसी अस घरेलु रसोई गैस आक्खने आं ओहदा इस्तेमाल करदे बाकी केह्ड़ियां केह्ड़ियां एह्तियात जेह्ड़ियां न ओह् असेंगी बरतनियां लोड़चदियां ते अज्ज अस दिक्खचै ते हर इक घरै च गैस दा इस्तेमाल होंदा ऐ गैस सिलेंडर बी ऐ ते हर कोई उसी बरतदा बी ऐ लेकिन मते बारी अस दिक्खने आं जेल्लै गैस दा इस्तेमाल अस स्हेई चाल्ली नेईं करदे ते ओह्दे कारण साढ़ी लागरजी गै लापरवाही दे कारण किश हादसे बी होई जंदे न इस करियै जिसलै बी गैस दा इस्तेमाल करना ऐ असेंगी किश टकोह्दियां गल्लां चेचे तौरै उप्पर अपने दमाकै च रक्खनियां लोड़चदियां न इक ते जिसलै बी इस्तेमाल करनेआं पैह्लें लाइटर जां माचिस हत्थ च फगड़ियै फिर गैस स्टोव दी नाब ऐ उसी खोह्लना लोड़चदा एह् निं कि पैह्लें नाब आन करी देओ ते मगरा तुस लाइटर तुप्पो जां माचिस बालने दी कोशिश करो ते ओह्दे अलावा जेल्लै गैस इस्तेमाल नेईं होआ करदी होऐ तां उसलै असेंगी अपना सिलेंडर बंद रक्खना लोड़चदा तां जे ओह्दे चा गैस नेईं रिसै की जे रातीं अस दिक्खने आं जेल्लै अस सेई जन्ने आं ते पाइप उप्पर होई सकदा कोई आटा कोई खाने आह्ली चीज़ जां कोई ऐसी चीज पेदी होऐ जिसी दिक्खियै चूहे जां होर कोई दुऐ निक्के कीड़े मकौड़े जां काकरोच ओह्दे कोल आई जान ते जेकर साढ़ी पाइप गी कोई कट लग्गी जंदा ऐ जां ओह् कोई टकोई जंदी ऐ कुतुआं उत्थूं गैस लीक होई सकदी ऐ इस करियै ना छड़ा आपूं जेह्ड़े रसोई च लोग कम्म करदे न उनेंगी सगुआं घर आह्ले बाकी लोग बी जेह्ड़े हैन जिंदे च ओह्दा करियै ञयानें उ'नेंगी बी एह् समझाना लोड़चदा जे गैस साढ़ी स्हूलत आस्तै जरूर ऐ पर एह् खतरनाक बी ऐ जेकर अस लापरवाही कन्नै एह्दा इस्तेमाल करगे इक अस समझदारी कन्नै एह्तियात कन्नै एह्दा इस्तेमाल नेईं करगे तां इस करियै सारें गी में आक्खना चांह्ग जे घरै च गैस इस्तेमाल करदे होई निक्कियां बरीकियां गल्लां जरूर असेंगी दमाकै च रक्खनियां लोड़चदियां एह्दे अलावा केईं बारी अस दिक्खने आं कि अस रसोई च जन्ने आं ते दनां कोई मुश्क असेंगी गैस दी आ करदी होंदी लेकिन उसी असें अनदिक्खा नेईं करना ओह्दे आह्ली बक्खी तुर्त ध्यान ते एह् दिक्खना कि एह् मुश्क की आवै करदी ऐ इब्बी होई सकदा जे निक्का हारा कोई कट लग्गे दा होऐ पाइप साढ़ी कुत्थुआं टकोई दी होऐ ते उत्थूं गैस लीक होआ करदी होऐ जां रिसै करदी होऐ इस करियै इसी नजरअंदाज नेईं करना अनदिक्खा नेईं करना इसी उस्सै ले ठीक करने दी कोशिश करनी ते जेकर तुसेंगी लगदा ऐ जे कोई चीज तुं'दी समझ च नेईं आई आवा करदी तां तुस अपने जेह्ड़े गैस सप्लाई करने आह्ले डीलर न उ'नेंगी फोन करियै एह्दे बारै च सूचित करी सकदे ओ उ'नेंगी जानकारी देई सकदे ओ ते ओह् तुं'दी समस्या दा नबेड़ा करी सकदे न